हलो जी जय झूलेलाल हा किथे किथे गुम थियो हम्म

हा तव्हां ईअं कयो की तव्हांं खे हिकिड़ी एप्लीकेशन लिखी करे मूंखे मोकिले ॾियो ऐं मूं वटि अची वञो मां हिन ई कुझु चैक थो करायां की कंहिं कंहिं कंहिं ई कयो हूंदो ऐं ज़रूरत पई त हिन जी एफ आई आर बि कयो तव्हां बि ऐं तव्हां चिंता न कयो तव्हां जी अगरि हिते ई कोई कंहिं कंहिं कुझु कयो हूंदो त हुन जी असां पुछां करे हुन खे ॻोल्हण जी कोशिशि था कयूं त तव्हां हिकिड़ी चिठी लिखी ॾियो कहिड़े कलर जो आहे सभु हुन में डिटेल लिखी ॾियो ऐं छा छा हो हिन में ऐं तव्हां अची करे मुंहिंजे ऑफ़िस में मुंहिंजो मुंहिंजे पी ए सां गॾिजो पी ए तव्हां खे सभु ॿुधाईंदो की कीअं करिणो आहे त पोइ मां कुझु कंहिंखे ड्यूटी थो लॻायां की हो पुछा करे उहे असांजो पीओन कोन हो हुते जेको हुते चौकीदारी कनि

हा अच्छा त

हलो हा त ठीकु आहे तव्हां जो डोंट वरी मां हिन जे लाइ वरी तव्हां खे ऐं जीअं ॿुधायो त हिकिड़ी एप्लीकेशन ॾेई करे ऐं मुदे मां वञी करे पुछा थो कयां हा पर हो त सभु मिली वेंदो अगरि ॻोल्हा कबी की मां पंहिंजे चौकीदार खे बि चवांसि थो भाई भाई अहिड़ो माण्हू त हुन खे कोई सस्पीशियस ॾिसण में त कोन आहियो अहिड़ो ठीकु आहे

हा न न इब असां डोंट वरी कयूं तव्हां हिन जे बारे में पुछां ठीकु आहे ओके